हाँ हमारी सरकार बहुत सुंदर है और बढ़ियाँ मोदी सरकार चल रही है और चला रहे हैं हम लोगों की सुविधाएँ भी बहुत बढ़ियाँ दे रहे हैं और कर रहे हैं सरकार में कोई कमी नहीं है इसलिए हम इन सरकार के ऊपर बहुत निर्भर हैं और बहुत पसंद भी है और सरकार हमारी इस समय अपने चुनाव में ही लीन है और चुनाव में काफी मदद भी कर रहे हैं और करा रहे हैं और सरकार हमारी इस समय बच्चों के परीक्षा में भी बहुत बेहीन लगी हुई है और हर कार्य में हमारी सरकार लगी है जैसे गाँव देश में सड़क हैं अथवा बिजली है या हर चीजों में सरकार हमारी देखभाल कर रही है और हर गाँवों की खोज भी कर रही है कि कौन कौन कौन से गाँव में कया क्या कमियाँ हैं उसको सुधारने के सरकार हमारी लगी है इसलिए हम इस सरकार पर बहुत प्रसन्न हैं और हम उनको सम्मान देते हैं कि ये सरकार हमारी हर तरह से खुशहाल रहे